आं जिथि बाला बर' आङो कलकाटानि नो नोंसिनि आसामाव मा मा दंफां मोनो

नोंसिनि बाक्सायाव मा मा दंफां दङ मा मा दंफां नुनो मोनगोन

अह आंनो नांनाय जादोंमोन गाबोन सबनियानो नांगौ फिथाइ थायनाय दंफां दंना गैया मा मा दंफां दं फिथाइ थायनाय फिथाइ थायनाय दंफां मा मा दङ

अह अह आंनो नांनाय जादोंमोन आंनो लिसु दंफां नांसो गारगौमोन आंनो लिसु दंफां नांगौमोन लिसु दंफां दंना गैया लिसु दंफां दंना गैया दामा बेसे नांनाय जादोंमोन आंनो गाम्बारि दंफां दंना गैया

मा दाम गामब्रारि दंफाङाव

दाइनजौ फांसेयावनो खम जागोनना जाया लायगोन लायनाया खम जागोनना जाया दे होमबा आं माब्लाबा लायसिगोन दोन्थ'दो औ